हेल' सानथुरि बसुमथारि बुंदों ना औ औ नोंथांआथ क'क्राझारनि औ दा आंङो क'क्राझारनि बाहिरानिफ्राय बुंदों नालाय आं गुवाहाटिआवसो थायो दा आं क'क्राझाराव थांङैआ गोबावथारसै ओंखायनो दा क'क्राझाराव थांबा मा गारिजों थांनांगौ आरो लामाफ्रा मा बायदि बेफोरखौ आं एसे खबर लाहरदोंमोन आरो

अरिजिनला क'क्राझारावमोन किन्तु आंङो बहुत गोबाव जाबाय बेहाय शिफ्ट जाफैनाया दा आं बहुत गोबाव जाबाय क'क्राझाराथ आगोलनि बायदि नंला नालाय गोबां बुस्तुआ सोलायबाय दा दा ओंखायनो आं नोंथांनिफ्राय एसे माबोरै माबोरै जानानै दं लामाफ्रा मा बायदि थावना मा बायदि जानानै दं बेखौ खबर लाहरदों आरो

औ औ क'क्राझारावथ गोबां गिदिर गिदिर दखानफोरबो लुबाय खोमा

औ

आंङो बे सप्तायाव थांनो सानदोंमोन आमफ्राय बिनि सिगां आं एसे बे सप्तानि गेजेरावनो थांनो सानदोंमोन आमफ्राय बिदिनो खबर लाहरग्रोनाय जादों आरो आमफ्राय ओरैनो मोनायावलाय खयथासिमसो थायो दखानफ्रा औ औ ओरैनो आमफ्राय गरमालाय माबायदि दा औ औ जोंनाबो बिदिनो आमफ्राय बावबो बिराद गरम अखाथ गैथ आ ना क'क्राझाराव औ ए गोदोहायथ बे तिनालि लामाया बिराद गाज्रिमोन दा बे तिनालि लामाया मोजां जाखोना जादियाथाय औ औ होनबालाय थाब थांनांसिगोन आं

औ औ औ औ दे होनबालाय औ औ औ जागोन दे जागोन औ जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ दे औ औ